ہمارے گھروں میں اور محلوں میں آٹھ گھنٹے بجلی آتی ہے اور آٹھ گھنٹے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تو بجلی کا جانا کمپلسری ہے اگر نہیں گئی تو نہ جانے بجلی والوں کا کیا ہوگا بجلی کی کٹوتی کی وجہ سے مختلف موسموں میں ہمیں بے حد متأثر ہونا پڑتا ہے جیسے کہ اگر میں بارش کے موسم کی بات کروں تو بارش کے موسم میں پاور بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے جو گڈھوں میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے اندھیرے کی وجہ سے اس میں مچھروں کی افزائش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے بوڑھے جوان سب ہی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور میں اگر میں رات کو بو بولوں بارش کے موسم میں پاور نہیں گئی تو مچھروں کی وجہ سے سو اگر پاور چلی گئی تو مچھروں کی وجہ سے سونا دشوار ہوجاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں ٹھنڈیوں کی بات کروں تو ٹھنڈیوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاور نہیں بھی رہی تو ٹھنڈی ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے چل سکتا ہے لیکن سب ٹھنڈیوں کی وجہ سے اپنے گھر میں دبکے ہوئے ہوتے ہیں اور محلہ اور گاؤں ایک دم سنسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے چوروں کو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اندھیرے کی وجہ سے چور چوریاں کرنے میں مشغول ہوجاتے ہیں اور اسی کے ساتھ گرمیوں کی بات کروں تو گرمیوں میں بے انتہا گرمی پاور نہیں ہو جانے کی وجہ سے جن کے گھروں میں اگر انوائٹر کی سہولت مہیا نہ ہو تو انہیں سونا بیٹھنا ہر ٹائم کھانا پکانا ہر ٹائم دشوار ہوجاتا ہے گرمی کی وجہ سے بہرحال اگر جن کے گھروں میں بجلی انوائٹر کی سہولت ہے تو ان وہ انوائٹر سے اپنی ضرور گرمی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں لیکن جن گھروں میں نہیں ہے انہیں بے حد متأثر ہونا پڑتا ہے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں فریج کولر اے سی وغیرہ کے بغیر کہاں انسان اچھی طرح اورخوش حال زندگی گزار سکتا ہے اسی لیے میں بتاتی چلوں کہ بجلی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے چاہے وہ جو بھی موسم ہو سردی ہو یا گرمی یا بارش ہر میں ہر وقت بجلی کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب کو پوری